आंनि लोगो मुस्रि सरत चन्द्र बसुमतारि बिथाङा आंनि एखे क्लास मेटमोन बिथाङा कलेजाव डिग्रि लाखांनायनि उनाव हाइस्कुलनि फोरोंगिरि जादोंमोन बिथाङा दा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै दङ बिथाङा फराय साख्रि मावफुनाय समावनो एमएसि पास जानानै बिथाङा बिएड लानानै दा बिथाङा मोनसे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै दं दा बिथाङा फरायसालिखौ मोजाङैनो दैदेनगासिनो दङ आरो मोजाङैनो मावगासिनो दङ आं दा बेखौ ओन्दैनिफ्रायनो सिनायो मानोना बियो आंनि क्लास प्रेन्डमोन आं उन्दै बैसोनिफ्रायनो थाखो बानिफ्रायनो आं बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो जों ज' फरायनानै बिथाङा बे एखे डिग्रिखौनो जों लादोंमोन बिथाङा आरो बिथाङा आरोबाव एमएसि पास जानानै बिएड लानानै बिथाङा दा मोनसे फरायसालिनि गोरायुं हिसाबै मावगासिनो दं आरो बिथाङा खौ आं मोजाङैनो सिनायो बिथाङानो आंनि गामि खाथिनिनो मानसि दा बिथाङा दा गावनि हाबाखौ मोजाङैनो मावगासिनो दङ आरो मावलांगोन होन्नानै आं आंनि लोगोनि सायाव फोथायनाय दङ आरो बिथाङा खौ आं मोजाङैनो सिनायो आरो बिथाङा खौ उनसिमावबो लोगो मोनलांगोन होन्नानै आं सानो मानोना बिथाङा उन्दै समाव फरायनायाव मोजांखामोन आरो दासिमबो मोजाङैनो गावनि कर्म बा डिउटिखौ मोजाङैनो मावबाय थायो आरो मावलांगोन होन्नानै आं आसा थियो बिथाङा गावनि डिउटिखौ सम मथे मोजाङै मावो आरो आं बिथांखौ मोजाङैनो मावगोन होन्नानै आं आसा थियो बिथांखौ आं उन्दैनिफ्रायनो मिथियोमोन आरो दासिमबो जोङो मोजाङैनो मिथिलायो होन्नानै आं सानो जासिगोन